हैलो नमस्ते मेरी इक्क फ्रूटें दी दुकान ऐ ते तुस फ्रूटें दी थुआढ़ा इक्क बाग ऐ सुनेआ सच्च ऐ नी एह् असें स्यौ चाहिदे न एह् साढ़े इत्थें स्यौएं दी हट्टी ऐ ते मेरे जेह्के मरहाज न उंदी इस गल्ला असें तुसेंगी फोन कीता ऐहीं असें ऐहीं असें स्यौ ई चाहिदे न ते ओह्दे कशा बाद च अगर असें खोड़ बी लैने होगे तां तुसेंगी सनाई ओड़गे कि असें खोड़ चाहिदे तुस स्यौ दे भाऽ सनाई ओड़ेओ तुसें कियां ला दे न स्यौ अं अं आं अ बाऽ असें सुनेआ कि चारू जेह्ड़े कौड़े होंदे चारूऐं दी वैराइटी बी होंदी पर चारू कौड़े बी होंदे अच्छा इक्क सैल्ले स्यौ बी होंदे ओह् थोह्ड़े खट्टे मिट्ठे ते ओह्बी चाहिदे न असें स्यौ ते अस तां इक्क कम्म करने जां अस तुसेंगी सनाई ओड़ने आं की थुआढ़ा घर कुत्थें ते कोई बोरिया पाई थोह्ड़ी थोह्ड़ी वैराइटी असेंगी भेजी ओड़ो भी अस तुसेंगी जादै ऑर्डर देई ओड़गे ते खरी तां अस दंऊ त्रंऊ दिनें तगर औना असें तुआहीं आसै ते तुस सारियां वैराइटियां रक्खी ओड़ो ते खरा लेई जाह्गे बाऽ भाऽ असेंगी ठीक खरा खरा लायो ते भी अस खरा लेई जाह्गे ठीक ऐ जी खरा ओके